हालो आं नुस्तेकान गे आं कसलें कसलें आसा गे तुजे कडेन आं आं आनी बांगडे बी हाडीना तूं आं आं आमचे घरान एक बड्डे आसा गे तेका लागून जाय आशिल्लें मात्शें चड जाय आसलें कसे रॅट आसा तर तुजो

आनी मोटें नुस्तें कितें आसा तळपाचें म्हाका शेवटेत दी शेवट्याचे एक दोन तीन वाटें दी म्हाका हय आं इतले पयशे आसता राशीक म्हाका खबर नाशिल्ले गे तर एक पुरो म्हाका बरें